मूंखे रोटी ठाहिण न ईंदी हुई मतिलबु मुंहिंजी मम्मीअ मूंखे रोटी ठाहिणू सेखारियो जीअं मतिलबु मां वॾी थियमि त मुंहिंजी मूंखे रोटी ठाइण सेखारियो सब ॿुधाई कि शइ हीअं ठहंदी आहे उहो शइ हीअं ठहंदी आहे हिन में हेतिरो मसालो पवंदो आ इन में हेतिरो मसालो पवंदो आहे पोइ मां शादी कई त मुंहिंजी ससु मूंखे सपोट कई मुंहिंजी ससु मूंखे मदद कई ससु मूंखे ॿुधाईंदी हुई कि हीअं कीअं रोटी कयो ईअं ठाहियो जीअं असां कू कोई घर में अचे थो त कंहिंखे कीअं ॾियणो आ्हे कीअं ठाहिणो आहे केतिरा मसाला विझणा आहिनि केतिरो छा विझिणो आहे लूणु केतिरो विझिणो आहे हेतिरो मतिलबु मुंहिंजी मम्मी ऐं मुंहिंजी ससु मूंखे जाम सपोट कयो अथऊं अने मतिलबु मुंहिंजे मुंहिंजो मम्मी ऐं मुंहिंजे घर वारनि मूंखे मतिलबु जाम सुठी तरह सपोट कयो अथऊं जीअं मूंखे मतिलबु कुझु सम्झ न ईंदी आहे त मुंहिंजी मम्मी खां पुछंदी आहियां ऐं मुंहिंजी सस खां पुछंदी आहियां की केतिरो कोई भाॼी त ठाहिण में कंहिंमें घणो मसालो विझिणो आहे केतिरो लुणु विझणो आहे घणो मतिलबु छा करिणो आहे छा ठाहिणो आहे जीअं असां कोई नई भाॼी चयूं था की तव्हां ठाहे ॾियो असांखे नथी अचे त असांखे कीअं करिणो आहे त असां कंहिंखां पुछी सघंदा मतिलबु मां मम्मी खां पुछंदी आहियां मम्मी हिन में कीअं भाॼी ठाहिणी आहे कीअं केतिरो सभु विझणो आहे केतिरो सामान विझिणो आहे केतिरो लुणु विझणो आहे केतिरो मसालो विझणो आहे या मुंहिंजी ससु आहे त मुंहिंजी इन लाइ मतिलबु मुखे मतिलबु मुंहिंजी ससु ऐं मुंहिंजी मम्मी मूंखे जाम कुझु सेखारियो अथऊं मतिलबु इन्हनि जी मतिलबु मूंखे जाम सपोट कयो सुठो रखियो तईं मतिलबु मूंखे इन्हनि मतिलबु जाम कुझु सेखारियो अथऊं जीअं भई मुंहिंजी मम्मी हूंदी हुई सभु सेखारींदी हुई की रोटियूं भाॼियूं नाश्ता वाश्ता सब मुंहिंजी मम्मी सिखाई पोइ मुंहिंजी शादी थी वई त मुंहिंजी असु सभु सिखाई जीअं मूंखे कुझु करण न ईंदो हुओ न मुंहिंजी ससु ऐं मुंजी मम्मीअ सभु कुझु सेखारियो त मतिलबु सभिनी मदद कयूं सभिनि साथ ॾिनो मूंखे मतिलबु मूंखे जाम मतिलबु सुठी तरह मूंखे रोटी ठाहिणु ईंदी आहे मूंखे खपे जेतिरे में छा खपे त मां सभु केतिरे में केतिरो करणो मतिलबु मुंहिंजी मम्मी अने मुंहिंजे घर वारनि मूंखे जाम सपोट कयो मुंहिंजी ससु बि मूंखे जाम सुठी तरह मदद कई तॾहिं मतिलबु मां रोटी ठाहिण सिखी वई आहियां